بہار کا جغرافیہ ریاست میں پانی کی فراہمی اور آبپاشی کے نظام پر کیا اثر ڈالتا ہے ہمارا جو علاقہ ہے وہ پورا علاقہ ہی پانی سے ملوث ہے ادھر بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے باندھ بنے ہوئی ہے ابھی حال فی الحال کی بات ہے ہمارے علاقے میں ایک کوسی ندی ہے وہاں باڑھ آیا پانی آیا اس کے پانی سے قریب قریب سو ڈیڑھ سو گاؤں پانی میں ڈوب گئے باندھ ٹوٹ گیا ایک پورا گاؤں ڈوب گیا وہاں کے لوگ پھنس گئے پانی میں جیسے تیسے کر کے آدمی کیسے کر کے ابھی پچھلے مہینہ ہی بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہمارے طرف پورے گاؤں کے لوگ گھر گھر میں پانی گھس گیا باندھ ٹوٹنے سے ہمیشہ پانی ادھر رہتا ہی ہے جب باڑھ آتا ہے تو قریب تین مہینے آدمی کو بہت زیادہ دقت ہوتا ہے ادھر پانی سے لے کے پانی کو لے کے باندھ ٹوٹ جاتی ہے ڈیم کھول دیا جاتا ہے تو گھروں میں پانی اتنا گھس گیا کہ گھر سب کا ادھر مٹی مٹی کا گھر ہے سب سب کے بانس سڑ گئے جتنی مٹی لگی ہوئی تھی گھروں میں وہ مٹی جھڑ کے نیچے گل گیا سب پانی پانی ہو گیا گھر کا سب کا اناج نقصان ہو گیا آدمی اس قدر پریشان ہے ادھر پانی کے وجہ سے اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی سب سے زیادہ بہار میں یہ یہ جو میں بتایا ہوں یہ سہرسہ ضلع دربھنگہ ضلع مدھوبنی ارریہ یہ سب میں پانی بہت زیادہ درپیش آتا ہے پانی سے لوگ ادھر بہت زیادہ پریشان ہیں پانی گھروں گھروں گھر گھر میں چلی جاتی ہے سب کا مٹی کا گھر ہوتا ہے اناج سب بہہ گیا سب پریشان پریشان سب دوسرے کے یہاں جس دن جن جن کا گھر چھت جن جن کا گھر چھت کا تھا ان کے گھر پہ جا جا کے اپنا بسیرا لیا انسان اپنی زندگی کو کیسے کیسے کر کے گزارتا ہے پانی کی وجہ سے بہت پریشانی ہوجاتی ہے بہار میں خاص کر کے ندی جو ہے کوسی ندی اس میں نیپال سے پانی چھوڑا گیا یہ ندی پھل ہوئی اس کے وجہ سے دو سو گاؤں تین سو گاؤں سب بہہ گئے پانی میں ڈوب گئے سب پانی میں لوگ کتنا کتنا ڈوب کے مر گیا لوگوں تو بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے ادھر پانی ادھر کے نظام پہ بہار میں سب سے زیادہ